जियां की इस सवाल च मिगी पुच्छेआ गेदा की पंज देशें दे नांऽ सनाओ पैह्लें उप्पर ते में तुसें अपने देश दा ही नांऽ सनाना चाहना जेह्दा नाम ऐ इंडिया उदे बाद में तुसें अपने पड़ोसी मुल्ख दा नांऽ सनाना चाह्नां जेह्दा नांऽ ऐ पाकिस्तान ओह्दे बाद में अपने तीसरे नंबर दे देश दे बारे च सनाना चाह्नां जेह्दा नाम ऐ आस्ट्रेलिया ते चौथे नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्ना अमरीका ते पंजमें नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्नां चाइना